नै आंहाबो आं हाबा जानानै दा आरो आंहाबो गथ' गथाइयानो साथाममोन आरो दा गथ' गथाइया देरजोब्बाय आरो आं दा फिसौ फिथाइ आंहा बि बिहामजोनियानो फिसौ फिथाइयानो साथाममोन आं दा सामलायनोनो गथ' गथाइखौनो बिमा बायदि आं दा खांफिन नांबाय आं दा खुदिया साथाम आरो सासेनाथ' बिहामजोना आरो सासे बे साब्रैनि गथ'फोरखौ आङो दा बिहामजो फिसाफोरनिखौ आङो दा सामलायनांगौ बिमा बायदि आं दा इमान खस्थ'यैनो आं दा फिसौ फिथाइखौ इमान खस्थ'यैनो बाब माबानांगौ फोरोंनांगौना लेखा फरायनाय मानाय एकदम सामलायनायफोरखौ ज' ओंखाम ओंख्रि जानाय मानाय सामलायनांगौ आं दा इमान खुदिया साब्रै मानि आं दा इमान खस्थ' जानाय लोंहोनायनि आं दा खुदियाफोरखौ साब्रैनि गथ'फोरखौ आं दा सामलायनांगौ फिसौ साब्रै मानि आं दा बिमा बायदि जाबाय आं दा इमान खस्थ' जाबाय आङो दा बोरै सामलायनांगौसो जादों आंहा दा इमान खस्थ'ना आङो दा आं दा सानबाबो सानख'नोनो हाला आं दा माबोरै फोथांनांगौ आं बे गथ'फोरखौ इमान बिमाबायदि इमान बिमाफ्राथ' खस्थ'खौनो मोनखै दा आंहासो दा बिबैयानो इमान खस्थ' मोनबाय दा गथ'फोरखौनो ओरै बे जाहोनायनि लोंहोनायनि इमान खस्थ' जाबाय आं दा मा मा खस्थ' बेलाय बिसोर साब्रैनि बिमाया मा बायदि खांदोंमोन बिबैयासो बांसिन खस्थ' मोनबाय आं दा खांनाय बानाय हासुनाय खिनाय इमान खस्थ' दा आङो दा मा खालामनानै राहा खालामनानै जाहोनांगौ आंलाय